दुकान ते ऑलिविया तेल वठणु वई आहियां त ईअं ॾिनो तईं ऑलिविया त ॾिनो तईं घर अची ॾिसां त वार में तेल जी विदो आहे वार हेॾा छणनि त पिया लॻे ई नथो की ऑलिविया इन मां वञी करे चयोमांसि की तव्हां तेल बराबरि न ॾिनो अथव मूंखे बिल्कुलु मज़ो ई काने हुन तेल में